हेलो जी कल्पवृक्ष रेस्ट्रो जी सर मैंने अभी सर एक दो घंटे पहले लंच ऑर्डर किया था हाँ जी सर टाइम पर पहुँच गया है जी खाना भी बहुत अच्छा था बट जो आपका डिलीवरी बॉय था सर वह समय से थोड़ा सा लेट आया था तो हमने बस जनरल वे में पूछा कि भैया आप लेट क्यों आए क्योंकि बच्चे भी थे तो सर उनको भूख लग रही थी और लंच टाइम भी हो गया था तो सर उस डिलीवरी बॉय ने हमसे बड़े बदतमीजी से बात की वह हमें प्यार से ही बोल सकता था कि इस वजह से वह लेट है बट उसने थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया मुझे उसका व्यवहार अनुचित नहीं लगा सर प्लीज आप नेक्स्ट टाइम से यह ध्यान रखें कि जिस भी डिलीवरी बॉय को आप भेजें प्लीज उसे यह कहिए कि आप किसी भी कस्टमर से बिल्कुल बदतमीजी ना करें तमीज से बात करें थैंकयू सर